चुनाव के दौरान मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे की यातायात में मुझे बहुत ज़्यादा प्रोब्लेम हुई जैसे की हमारे चुनाव दर्शक जो थे वो अपनी यहाँ रैलियां निकाल रहे थे जिसके कारण हमें ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम आई यातायात में भी बहुत प्रोब्लेम आई कहीं जाने लिए भी हमें बहुत ज़्यादा असुविधा प्राप्त हो रही थी इसलिए हमें चुनाव में बहुत ज़्यादा मुश्किलें इसलिए और आई कि जोकि हमारे जो चुनाव प्रबंधक थे जो हमारी बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे थे उन लोगों ने इस यातायात व्यवस्था का ध्यान ही दिया था जिससे की रोड पे बहुत ट्रैफिक लग रहा था ट्रैफिक होने के कारण हमें यातायात आने में बहुत ज़्यादा असुविधा प्राप्त हो रही थी हमारे कॉलेज वगैरह जाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस कारण हम इधर से उधर कुछ सामान वगैरह भी नहीं ले पा रहे थे क्यों क्योंकि ज़्यादा पब्लिक होने के कारण दुकानों पे भी भीड़ लगी थी तो समान भी टाइम टू टाइम नहीं मिलता था हमें समय पर भी नही पहुँच पा रहे थे